جی جی جی ہمارے یہاں ہر چیز ملتی ہے جیسے تندوری چکن چکن ٹکا چکن سیخ کباب بریانی آپ کو کیا چاہیے تندوری چکن ہے ہمارا ڈھائی سو تین سو روپے ساڑھے تین سو پر کوٹر پلیٹ بٹر چکن ہے تین سو چکن ٹکا ڈھائی سو اینڈ چکن سیخ کباب ہے دو سو بریانی ہے پانچ سو روپے پلیٹ جی جی ملتا ہے جیسے ہو گیا مٹن کری ہو گیا فش ٹکا ہو گیا مطلب یہی زیادہ کھاتے ہیں لوگ مٹن کری یہ میرے ہوٹل میں زیادہ تر یہی پریفر ہوتا ہے کھانے کے لیے ٹھیک ہے

ٹھیک ہے ٹین روپیز روٹی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو فورٹی فائیو منٹس میں آ جائے گی آپ مجھے ایڈریس میرے جی میل پہ بھیج دیجیے گا یا اسی نمبر پہ بھیجیے اسی نمبر پہ بھیج دیجیے جی جی اسنیکس میں جیسے کیا چیز آپ کو چاہیے ہاں مل جائے گا کیک وغیرہ اس کا پرائز ہے